दिक्खो जी डंगर चराने दी गल्ल करा दे हे डंगर चारने दी गल्ल करा दे हे की ऐहें जी खुल्ले मैदान च डंगर चारदे डोगरे खुल्ले मैदान च डोगरे डंगर चारदे जियां साढ़े गुज्जर बक्करवाल न ओह् खुल्लै मैदान च डंगर चारदे अस खुल्ले मैदान च निं चारदे ऐ अस डंगर चारने खेत्तरें च खुल्लै मैदान च डंगर चारने दा नुक्सान होंदा ऐ जियां इक दिन साढ़ी गाईं ने बाहर तूं खुल्ले मैदान दा लफाफा खाई ओड़ेआ लफाफा खाई लेआ ओह्दे कन्नै साढ़ी गाय बमार होई ते स्हानू अप्रेशन कराना पेआ गाय दा फिर लफाफा डॉक्टरा नै बाहर कड्ढेआ ते ओह्दे च परेशानी नुक्सान होई जंदा ऐ हून अस केह् करने आं अपने बाहरा पट्ठे बड्ढियै आह्नने आं ते अपने बाहरा पट्ठे बड्ढियै आह्नने आं मोटरसैकला उप्पर ओह् जाने कि बाहरा पट्ठे बड्ढियै आह्नने पर ओह् इंया अस घर आह्नियै कुतरियै डंगरें ई पाने आं खुल्ले डंगर ऐनी चारदे खुल्ले डंगर चारने दा नुक्सान होंदा ऐ बाकी दूऐ नंबर हून साढ़े मुंजी दी फसल जेह्ड़ी पक्का दी ऐ जेह्ड़ी पक्की ऐ सरबतियां पक्की दियां न ओह् अस बड्ढा दे आं ओह्दी बाड्ढी करा नै आं होर ओह्दी बाड्ढी होये दी उसी असें फंडना ओह्दे बाद च ओह् बाड्ढी करियै असें फंडनी ऐ ओह्दे बाद च असें अग्गें फिर बासमती पकी जानी फिर असें बासमती देसी देसी बाड्ढी करनी ऐ बासमती दी ते फिर ओह् बड्ढियै असें फंडनी ऐ ओह्दे र फंडनी असें फंडी फुंडियै फिर ओह्दे बाद च असें ओह् करना ऐ थोह्ड़ी बासमती दी बाड्ढी थोह्ड़ी करनी ना असें फिर असें दाने घर आह्नियै सुक्कानै न फिर उंदेआ ओह् आह्नना असें चावल कड्ढनै आह्ला चावल कड्ढियै असें अग्गें कनकां राह्नियां न कनक राह्नी असें कनक राह्नी फिर अग्गें ओह्दे बाद च कन्नै अस सब्ज़ी बी लानै आं जियां पिच्छे सोहै असें भिंडी बी लाई दी ही भिंडी लाई दी ही सब्ज़ी खीरा लाए दा हा घीआ लाए दा हा हून असें केह् करना ऐ हून असें अग्गें ओह् करना ऐ हून असें अग्गें सेआल सेआल आह्ली सब्ज़ी लानी गोभी लाई लैनी मटर लाई लैना गाजर लाई लैनी एह् सब्ज़ी लैनी असें ते ओह् असें लाई ऐही गोड्डी गाड्ढी पानी त्यार करना ही ते फिर त्यार करियै मंडी लेना मंडी लैना फिर ओह्दे बाद केह् करना असें कि ओह् असें करी ओड़ना ते जेल्लै ओह् सब्ज़ी खत्म होनी ते फिर असें दोबारा भिंडियां लग्गी पौना राह्ना भिड़ियां लग्गी पौना राह्ना हून दिक्खो जियां में घर अस निक्के होंदे हे अस खेढ़दे हे असें खेढ़ना निक्के होंदे अपनी डोगरी बिच जियां हून मस्सी आ फंड हून ते चलो अस एह् चीज़ां खंदे निं हैन नाम जो बी ऐ ते खेढ़ना बाहर चली जाना नैह्रें च मच्छियां फड़नियां बैट खेढ़ने अपना डोगरी दा जेह्ड़ा होंदा ऐ अपना जेह्ड़ा डोगरी दा होंदा ऐ अपने घरें दा लेइयै जो बी सिस्टम ते ओह्दे बाद च असें केह् करना ओह्दे बाद असें ओह् करना होंदा ऐ खेढ़दे स्कूलें जाना उत्थें वालीबॉल खेढ़ने ग्रांऐं च बी आह्नियै वालीबॉल खेढ़ने ते दूऐ नंबर ओह् केह् ना करना होंदा जेह्ड़ा गड्डियां बाकी जिमींदारी दा कम्म होंदा ऐ पट्ठे पाने अपना घर दा ते फसल जमीन दा निशानी लानी उनेंगी उनें दिनें में सब्ज़ी दी गल्ल तुसेंगी सना दा हा सब्ज़ी जानी की लाई दी उआं कुदै अगली हून अस त्यारी करा दे लानै दी मटर लाना बिच गाजर लानी ओह्बी लाई लैनी गोभी लाई लैनी त ओह् बचे असें केह् करना ओह् लाइयै फिर उनेंगी त्यार करना अते ओह् करियै बेचना फिर मंडी लेना फिर उत्थें जाइयै मटर जेल्लै त्यार होना ओह् ओह्दी चुनाई करनी चुनाई करियै फिर ओह् ओह्दे लफाफे भरने ते लफाफे भरियै मंडी लेना फिर ओह् असें जेल्लै मंडी लेना जेल्लै उत्थें जाइयै फिर मंडी बेचना मंडी बेचियै फिर असें आना दोबारा आह्नियै फिर स्प्रे मारदे फिर असें स्प्रे मारनी फल आह्ली लुड़ी होंदी ओह्दे उप्पर स्प्रे मारनी ओह् स्प्रे मारियै ओह् असें उसी करना जानी कि सपाई जाने कि स्प्रे मारनी ते फिर असें ते ओह् करना फिर असें ओह् करी ओड़ना अग्गुआं परतियै जेल्लै मटर दी फसल खत्म होई जानी असें फिर सोहै आह्ली भिंडी दी त्यारी करी लग्गी पौना करना दोबारा भिंडी लानी घिया लाना टमाटर लाना मर्च लानी हरी मर्च लांदे ओह् लानी ओह्दे बाद च असें ओह् करना केह् लांदे न उसी त्यार करना ओह् फिर असें त्यार करियै मंडी लैनी लेइयै मंडी दा ते ओह्दे बाद च ते ओह्दे कन्नै कन्नै गै जेल्लै मंडी जा करना ते ओह्दे कन्नै कन्नै गै फिर असें पनीरी लग्गी पौना लान बासमती दी एह्दी इयै चावल एह्दी बासमती मुंजी दी ही मुंजी लग्गी पौना राह्न समझी लैओ होर राह्नी ते त्यार करनी पनीरी ते पनीरी त्यार करियै भी असें ओह् करना केह् करना जियां सुक्की दियां समझी लैओ कनकां बड्ढनियां कनकां राही दियां ओह् बड्ढनियां ते कनकां बड्ढियै फिर असें कुदै ओह् जमीन जाने कि परतियै बाह्ना लग्गी पौना होर ओह् वैसा ऐ ते जमीन असें फिर बाह्ना लग्गी पौना ओह्दे बास्तै मुंजी बास्तै त्यारी लग्गी पौना करना मगर सुक्की ज़मीन बाहंदे इंया सुक्की जमीन बाह्नी बाइयै फिर अग्गुआं जेल्लै पनीरी गी असें त्यार करना राह्नी ऐ राहियै इक्कियें दिनें च स्प्रे मारनी ऐ इक्कियें दिनें च स्प्रे मारनी असें मारी स्प्रे ते ओह् करना केह् करना स्पर्रे मारियै पानी लाना फिर त्यार करना पानी लाइयै इसी पानी लाइयै त्यार इसी फिर अग्गुआं त्यार करी लग्गी पौना करना जियां हून सुक्की जमान असें बाही दी होंदी ऐ सुक्की जमीन बाह्ने फिर अग्गुआं दा मोटर पानी लग्गी पौना छड्डन जमीनै च अंदर जानी की शेड़ना शुरू करी ओड़ना गिल्ली करना शुरू करी ओड़ना सेड़ना शुरू करी ओड़ना ओह् लाने पौने फिर इसी सेड़ियै फिर ओह्दे बाद च असें एह् कद करना शुरू करी ओड़ने आं ते फिर एह् कद करना शुरू करी ओड़ने आं कद कुद करना शुरू करी ओड़ने कद करियै फिर इद्धरा ओह् करना केह् नाम कद करने कद करियै फिर असें उसी पनीरी पुट्टनी होंदी ऐ आपें ई ऐ आपें पनीरी पुट्टनी फिर ओह् कद करियै पनीरी असें लानी मतलब की लाह्ग असें लानी ओह् मुंजी दी लाह्ग लाइयै फिर असें ओह् करना कन्नो कन्नी लाब लानी ते लाब लाइयै ते फ्ही असें ओह् करना लाब लाइयै कन्नै ओह् नेचुरल पानी लाना पानी जाने की भरना खातै ई भरे दा होना शैल करियै फिर असें ओह् करना उसी पानी भरियै शैल करियै ओह् उसी नेचुरल जेह्ड़ी दवा ओह् उसी देनी ऐ दवा पाइयै ओह् ई असें फिर सेट करियै छड्डी ओड़ना फिर असें ओह्दे च केह् करना कोई पंदरें दिनें दे बाद च असें कोई ओह् उस रोज़ निक्का निक्का घाऽ होना जेल्लै